अजुकल्ह ॿार जी शिक्षा गोरमेंट इस्कूल जेका आहिनि उन्हनि में पढ़ाई त आहे पर घटि आहे पढ़ाई ॿार बिगड़ी था वञनि भाई कोई ध्यानु नथो ॾे टीचर बि पंहिंजे में लॻिया पिया आहिनि कोई ध्यानु नथा ॾियनि प्राइवेट इस्कूलनि में ध्यानु ॾियनि था त उनमें फीस घणी आहे छा कयूं हुनमें पढ़ायूं या हुनमें पढ़ायूं फीस त नथा ॾे सघनि ऐं फीस त असां ॾेई नथा सघूं त गोरमेंट में पढ़ाऊं था गोरमेंट में पढ़ायूं था त हुनमें पढ़ाई नथियूं सुठी थिए अॼुकल्ह त पढ़ाई वरी सुठी थी वई आहे थोरी कंप्यूटर बि अची विया आहिनि सुठा सुठा टीचर बि आहिनि ऐं हुनमें प्राइवेट इस्कूलनि में हुनमें त गेम्स बि आहिनि सुठी सुठी ॿारनि खे ॿाहिरि बि वठी था वञनि ऐं हूअ सुठी पढ़ायूं बि था कराइनि और एक्टिविटी बि आहे त कंहिंमें पढ़ायूं सिंधी हिते प्राइवेट में पढ़ायूं या गोरमेंट में पढ़ायूं हीअ ई कंफ्यूजन में रहंदा आहियूं की छा में पढ़ायूं ॿारनि खे प्राइवेट में पढ़ायूं की हिनमें गोरमेंट में पढ़ायूं छा कयूं